सिंधी ॿोली ॾाढी सुठी ऐं मिठड़ी आहे सिंधी माण्हूं बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि उन्हनि जे मन में काई खोट न हूंदी आहे जेको चवंदा आहिनि उहो दिलि सां चवंदा आहिनि न सुञातल माण्हूं सां बि कीअं ॻाल्हाइणो इहो हिकु सिंधी माण्हुनि खां सिखणो पवंदो आहे छो त उहे सभिनी खे पंहिंजो समिझंदा आहिनि ऐं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं करे सभिनी खे पंहिंजे पासे खेचे छ वठंदा आहिनि सिंधी माण्हूं इलाही मिठो ॻाल्हाईंदा आहिनि जीअं त पंहिंजो ई घरु अथव तव्हां थोरे ई पराया आहियो ॿार ॿचा सभेई मज़े में अथव न असांजो आशीर्वाद सदाईं तव्हां सां गॾु आहे हेड़ो ॻाल्हाए करे पंहिंजे पाण में सुठी भावना ॾेखारींदा आहिनि ऐं हिकु ॻानो बि हिन ते ठहियल आहे सिंधी असां जी ॿोली मिठड़ी असांजी ॿोली तॾहिं त चवायो वेंदो आहे सिंधी अमर रहे